जाणटेपण हें सगळ्यांकूच येता आनी जाणटी जाली म्हणटगीर खूब त्रास जाता किद्या गाय तेंच्यांनी खूब काम केल्लें आसता ते खाती तांकां त्रास जाता पूण थोड्या थोड्यांक दुयेंतांकूय लागून जाता दुयेंतां ही वय सुद्दां पळयना मनशाचें केन्नाय लागो शकता चड करून कँसर हें दुयेंस सामकेंच वायट तें केन्नाय जाता मनशाक तेन्ना ते हाल मनशाचे पळोवपाचे आसना जे मनशाक दुयेंत जाता न्हू तो हांतरुणार पडटा पूण तेज्या पेक्षा चड हाल ते त्रास काडटा दुसऱ्या मनशाक जाता तो तेजे त्रास काडटा पळय ताका जाता तो तेजे सगळे करता पळय न्हू सेवा ताका चड त्रास जाता हांतुरुणार आसलेलो मनीस थंयच आसता पूण दुसरो मनीस तेजे तेज्या वांगडा जाम जाता कित्याक काय ताका सगळें तेजें करचें पडटा तेजें हातरून धुवचें पडटा ताका धुवचो पडटा तेजें सगळें हागणें मुतणें काडचें पडटा ताका लागून ताकाय बीन त्रास जाता पूण जाणटेपणी जाणटेपणी जो मनीस हांतरुणार पडटा न्हू तेजे थोडे दीस काडटा मागीर मनीस बेजारता तेजे काडपाक ताका ताका तो सोदता केन्ना तो ह्या जगांतलो ना जावन मोरोन वचो म्हूण पूण तशें आसना जें मनशाच्या नशिबान आसता न्हू तेंच मनशाक भोगचें पडटा तो कितलो एक म्हयनो काडूंक शकता दोन म्हयने काडूं शकता जाल्यार कितली वर्सांच काडूंक शकता तें आमच्या हातीन आसना पूण थोडो थोडो असो भुरगे आसता आवय बापायचे ते सारके आपल्या आवय बापायचे कॅर घेता हांतरुणार आसल्यान ते सगळे करता तेंचे तेजें जेवण बरयता तेंचें तेंचें सगळे काडटा आनीक तांची सेवा करता जाणटेल्यांची पूण थोडे लोक अशे आसता ते तांकां व्हरोन हॉस्पिटलान घालता आनी तांकां पळय सुद्दां ना पूण दुयेंत दुयेंती मनीस आसता न्हू ताका सगळें भोगचें पडटा भुरग्यां भुरगें सुद्दां थोडे थोडे रोकडे दुयेंस पडटा आनी हांतरुणान पडटा पूण तांकां तेंचे ते हाल पळोवपाक जायना तें आमी पळोवं शकत ना लोक कोण हांतरुणार आसता पळय तेजें तेंच्या हात तांकां खूब त्रास जाता आनी जो काडटा ते ताकाय खूब त्रास जाता